जम्मू च राक्स ते बड़े टाइप दी पाई जांदियां न जेह्दा कि मिगी डोगरी च नांऽ ते है नी पता पर इ'यां इंग्लिश च इ'नेंगी बोलदे सैडिमैंट्री राक्स इगजिनस राक्स ते मैटामार्फिक राक्स ते जेह्दा कि सानूं डोगरी च ते पता निं इयां अस अपनी लैंगवेज़ बिच्च उसी आखने होन्ने आं सप्पड़ राक्स आखने होन्ने सप्पड़ राक्स आखने होन्ने जेह्ड़े कि इत्थें प्हाड़ी लाके च बड़े सारे होंदे न सप्पड़ खासकरियै जिसलै बरखा पौंदी ते प्हाड़ें परा सप्पड़ पौंदे इ'यां पौंदे खड़ खड़ खड़ करदे ख'ल्ले गी पौंदे जिसलै नालें च पौंदे उसलै डर बी बड़ा लगदा डर तां लगदा कि कुदै सप्पड़ उप्पर निं पेई जान जियां कि लोग बड़े सारे जिल्लै असें असें सारे प्हाड़ें च जिन्नें सर्दियें दिनें जिसलै प्हाड़ें दे बिच्च चलने होन्ने ते केईं बारी सप्पड़ उप्परा दा स्लिप होंदे रौंह्दे सप्पड़ बोलने होन्ने असीं राक्स गी ते ओह् स्लिप होंदे रौंह्दे ते उं'दे कोला दा बचना बड़ा जरूरी होंदा क्योंकि अगर ओह् साढ़े उत्थें पेई जान ते बंदा दा लत्त बांह् टुट्टी जंदी ऐ सप्पड़ दे बड़े सारे फायदे होंदे न जियां कि सप्पड़ें दे बिच्चा बड़े बड़े सप्पड़ इत्थै जेह्ड़े प्हाड़ें च सप्पड़ न जित्थुआं पानी बी निकलदा पानी निकलदा होर इंदे चा जेह्ड़ा पानी पीने होन्ने असें ओह् इन्ना शैल होंदा कि मिट्ठा पानी निकलदा ओह्दे बिच्चा होर जिसी पियै मजा आई जंदा पूरी त्रेह् मुक्की जंदी होर इन्ना शैल पानी दिक्खने गी इ'यां लगदा इयां कि बिलकुल अपना मूंह् लब्भी जंदा जेह्दे बिच्चों ते पानी ते होएआ सप्पड़ प्हाड़ें दे बिच्च ऐसे ऐसे प्हाड़ न जित्थें बक्खरे बक्खरे टाइप दे सप्पड़ लभदे कुतै काला सप्पड़ लभदा कुतै लाल सप्पड़ लभदा कुतै लाल मिट्टी लभदी कुतै कुछ लभदा है ते हैन प्हाड़ सप्पड़ बी बड़े न पर लेकिन गल्ल एह् ऐ कि सप्पड़ें दा जेह्दे हां सप्पड़ें कन्नै असें इद्धरै दे लोग केह् करदे उ'नें पत्थरें कन्नै जेह्ड़ियां बी चटानां ओह्दे नै अस बनान्ने होन्ने केह् बोलदे उसी घर बनांदे ऐं घर बनांदे ओह्दी जेह्ड़ी कंधां दिंदे सप्पड़ें दियां निक्के निक्के पत्थर जिल्लै तोड़ी ताड़ियै कंधां दिन्नें होन्ने जेह्दे नै कंधां देइयै शैल मज़बूत होंदियां होर कन्नै जिल्लै सप्पड़ जाइयै फाटे परा दा खल्ल पौंदा ते उसी चूकरो चूर होई जंदा जो चूरो चूर होई जंदा जेह्दा रेता बनी जंदा कदी कदी रेता बी बनी जंदा सप्पड़ें दा ते उऐ अस घर अपने लान्नें घर बनाने कुछ बी लाना ते अस ओह्दा उ'ऐ चुक्कियै जेह्ड़ा कि सानूं नैचुर्ली मिली जंदा ते असें ढोई ढाइयै अपने घर लेआइयै ते ओह्दा गै सप्पड़े दा बनाई बनुइयै असें अग्गें करदे रैंह्दे होन्नें न सप्पड़े दा फायदा ते अस बड़े लैन्नें बट नकसान बी होंदे न सर्दियें दे दिनें कि कि पानी एह् डंगर साढ़े जेह्ड़े न माल बच्छू डंगर होंदे ओह् जिसलै जांदे फाटें चुगने गी ते केईं बारी केह् होंदा कि सप्पड़े पर पैर रखदे केईं बारी स्लिप होई जंदे ते केईं बारी ओह् खल्लै गी बी पेई जंदे तां करियै सानूं बड़ा ही ध्यान नाल चलने पौंदा ऐ सप्पड़ें दे बिच्चोंआं